جی میم آپ روکا ریسٹورینٹ سے بات کر رہی ہیں جی وہ مجھے بیگن آلو پوڑی اور آلو کی سبزی چاہیے تھی جی وہ ہاں تو وہاں پہ میم آپ کے رسٹورینٹ میں پہلے سے ٹیبل وغیرہ بک کرنی پڑتی ہے کیا مطلب آسانی سے چیر وغیرہ مل جائیں گی نہ جی تو وہ پوڑی سبزی بتائیے کتنے کی ہے او جی تو تو کچھ آپ کم کریے ویسے ہی ہم لوگ پانچ چھ لوگ ہیں جی وہ کیا آپ کے مطلب ریسٹورینٹ میں اِس میں میں بہت دور سے بھی آئی ہوں اور جو ہے میں نے آپ کے ریسٹورینٹ کے بارے میں بہت سُنا ہے کہ وہاں پہ بہت مطلب بہت اچھی چیزیں ہوتی ہیں یہ وغیرہ وغیرہ تو میں آنا چاہتی ہوں تو میں آؤں گی تو مطلب مل جائیں گی نہ ٹیبل وغیرہ میز جی میم جی جی جی جی میم جی وہ آفر وغیرہ